जोंनि बर' बाथौनि बागुरुम्बा मोसानाय आरो बिदिनो जोंनि खेरायो गामियावनो खेरायो ओमफ्राय खेराइ होनाय माबायाथ' फुजायाथ' मा होनो खेराइआथ' मोसायाबानो बे दौदिनि मोसायाबानो माने खेराइ होनाय जाया मोसानायजोंसो माने धोरोमा मोसायाबानो जाया आरो माने बाथौ धोरोमा मथा मथि खेराइआव मथा मथि मोसायो आरो मथा मथि बिदिनो माने जाराफाग्ला मोसायो बिदिनो थेन्थामालि मोसायो बिदिनो गाम्बारि सिख्ला मोसायो खेराइनि माबायानो मोसानायल'खा माने बेनो नेमखान्थिया गोदोनि एखदम बोराइ बाथौनि खेराइनि मोसानायानो बिराथ गोनांथि आरो दौदिनिजों मोसाफानांगौ जायो गिदिं गिदिं बिदिनो बिराथ जोंनि बे बाथौनि मोसानाय खेराइ मोसानायानो माबाखा गोदो गोदायनिनो माने गाम्बारि सिख्ला फैयो बिदिनो माबा फैयो माबा होनो जारा फाग्ला फैयो थेन्थामालि फैयो बिदिनो लोखि लास्तआव लोखि फैयो लोखि फैनानै बिदिनो रायजो राजाखौ बुजायफैयो बिदिनो लोखिया लोखिखौ माबोरै लांनांगौ माबोरै ला फालन खालामनांगौ होननानै लोखिआ सिखारफैनानै बुजायो लाङो आरो ओमफ्राय गासिबो नेमखान्थिखौ खिन्थालांजोबो बिदिनो जों खेराइ खेराइ माबा फोरबोआव माने गासैबो ओंथि दं नालाय बे बेखौ फोरमायजोबो आरो हिन्जावफ्रा दुगैयै लोबै बिदिनो दुगैयै लोबै लोखिखौ हान्नानै संनाय खावनाय खालामनांगौ मानांगौ होन्नानै ओमफ्राय बिदिनो लोखि हानबा माइहेन्दोआव माइरं लायबा बिदिनो बे खेराइनिफ्रायनो गासिबो बेखौ खिन्थायो आरो माइहेन्दोआव माइरं लाइबा माने लोखिनि लोखि भान्दाराव हाब्बा माने माने मा होनो दुगैयै लोबै हान्नानैसो ओंखाम संग्रायाव संनांगौ आरो लोखिखौ